देखिऔ चिड़ै तऽ एहिठाम अबै छै बहुत पहिने जेनाकि लालसरोके देखै छिए लालसर सेहो भेटै छै आओर बहुत तरहके चिड़ै छै एथीमे अबै छै ओहि समयमे